सिउनी जिले में बहुत सारे पू पूज्यनीय स्थल हैं जैसे कि महाकालेश्वर मंदिर वैष्णवी मंदिर अम्बा माई मंदिर बहुत से दर्शनीय स्थल हैं देवभौरी मंदिर शिव जी का मंदिर है जो पर्यटक पर्यटक है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए यहाँ पे बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं जैसे होली दीपावली दशहरा ईद मनाई जाती है सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं सामुदायिक कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें क्या बोलते हैं नित्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है नवरात्री में दशहरा में नए नए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं अपनी पार्टीसिपेट करते हैं डांस करते हैं नाटक करते हैं बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं त्योहार परम्पराएँ सबकी अलग अलग परम्पराएँ रहती हैं हिन्दुओं की परम्पराएँ अलग है मुस्लिमों की परम्पराएँ अलग हैं हिन्दू लोग दशहरा को मनाते हैं दशहरा को बड़े धूमधाम से मनाते हैं होली दीपावली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे ढंग से त्योहारों को मनाया जाता है सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है नए नए प्रकार की परम्पराएँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं अपनी सहभागिता निभाते हैं बहुत सारे सामुदायिक कार्यक्रम भी होते साल में बड़े बड़े त्योहार जैसे कि दशहरा होली दिपावली ईद आदि मनाए जाते हैं